ایک کتاب کو ختم کرنے کے لیے وقت دیکھیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتاب کیسی ہے چھوٹی کتاب تو میں دیکھیے عموماً ایک دو دن میں ختم کر لیتا ہوں باقی اگر کوئی بڑی کتاب ہے اس کی کئی جلدیں ہیں تو مجھے ایک ایک ہفتہ دس دس دن پندرہ پندرہ دن بھی لگ جاتے ہیں تو یہ تمام چیزیں اب دیکھیے کتابوں پر ڈیپینڈ کرتی ہیں اور رہی بات کتنے گھنٹے میں سیدھے بیٹھ کے دیکھ سکتا ہوں پڑھ سکتا ہوں کتاب یا دیکھ سکتا ہوں تو یہ بھی کتاب کے اوپر ڈیپینڈ کرتا مان لیجیے کتاب اچھی ہے انٹریسٹ اور دلچسپی اس میں بن گئی ہے تو میرا خیال ہے کہ میں تین تین چار چار گھنٹے بھی بیٹھے رہتا ہوں لگاتار اپنی لائبریری میں اور مجھے بالکل وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا کہاں نکل گیا اٹھتا ہوں الارم دیکھتا ہوں گھڑی دیکھتا ہوں تب پتا چلتا ہے کہ ارے یہ تو بہت وقت نکل گیا تو اس طریقے سے لائبریری کے اندر جو ہے اور کتابیں پڑھنے کے وقت جو ہے میرا نکلتا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں اہداف بنا کے چلتا ہوں یا بہاؤ کے ساتھ چلتا ہوں عموماً تو میں بہاؤ کے ساتھ ہی چلتا ہوں بھائی پہنچا لائبریری میں کتاب اچھی لگی یا پہلے سے کوئی ارادہ تھا کہ فلانی کتاب پڑھنی ہے تو وہ کتاب اٹھائی پڑھنا شروع کر دی اب اس میں میرا کوئی ارادہ تو نہیں رہتا ہے کہ ہاں بھائی ایک گھنٹہ پڑھنا ہے بیٹھ کے دو گھنٹہ پڑھنا ہے وہ تو کتاب کے اوپر ہے کہ اب بھائی کتاب مجھے کیسی لگی جیسی کتاب لگی اسی حساب سے میں پڑھنے بیٹھوں گا اب کتاب مان لیجیے اچھی ہے اتہاس کی ماضی سے ریلیٹیڈ کوئی کتاب ہے ہسٹری سے ریلیٹیڈ تو میرا خیال ہے کہ میں پڑھ لوں گا اسے تین سے چار گھنٹے لگاتار فکشن ہے نان فکشن ہے تو بھی پڑھ لوں گا بس اس طریقے سے میرا وقت نکلتا ہے اہداف اور ان سب چیزوں میں اس طریقے سے ہوتا ہے